हमे जे छियै वार्षिक दौड़ जे छै हमर इसकुलमे जे छै भए छै आओर हमे जे छियै वार्षिक दौड़मे के प्रतियोगितामे जे छै हमे जे छै भाग लेले छियै आओर उस प्रतियोगिता के दौरान जे छै हमे जे छियै दौड़ केले छियै आओर उस दौड़ मे जे छै हम्मे प्रथम स्थान जे छै आनले छियै आओर एक वार्षिक दौड़ जे छै कार्यक्रम जे छै हमर इसकुलमे हमर पाठशालामे जे छै राखल जाइ छै आओर ई ग्रुप दौड़ के कारण जे छै हम्मे अखन जे छियै बहुत ही ज़्यादा शारीरिक रूप से भए गेलिए मानसिक रूप से तंदूरुस्त छियै आओर ई दौड़ जे छै ओ हमर ज़िंदगी के एक महत्व बहुत महत्वपूर्ण दौड़मे से एक छै जहाँ हमे जे छियै बहुत ही ज़्यादा जे छियै मशहूर भए गेलियै आओर दौड़ के कारण ही जे छै हमे अपन कॉलेज मे छै ओ जानल जाइ छियै आओर दौड़ से छै हमर ज़िंदगी के नाता जे छै ओ बहुत पहिले सॅं जूडल रहै आओर दौड़ के